اُردو ایک بہت پیاری زبان ہے بہت میٹھی زبان ہے اُردو کے اندر الفاظ موجود ہیں جن کو جب بولا جاتا ہے تو سُننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اُس کے کانوں میں کسی نے شیرینی گھول دی ہے جب کسی کوئی شخص اُردو بولتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اُس کے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں اِسی طرح ہماری ریاست میں اُردو زبان تعلیمی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے کیوںکہ اُردو پڑھنے والے بچے بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اُن کے اُردو اندر بہت بہت زیادہ تہذیب اور تمیز پائی جاتی ہے اُن کو یہ پتہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص ہم سے بڑا ہے تو ہم اُس سے آپ کہہ کر مخاطب کریں گے اگر کوئی ہماری عمر کا ہے تو ہم اُن سے تم کہہ کر مخاطب کریں گے اور ہم سے کوئی چھوٹا ہے تو ہم اُس کو تم بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور تو بھی کہہ سکتے ہیں اِسی طرح سے اُردو کو پڑھنے والے بچے کے اندر بہت ساری صلاحیت ہوتی ہے جیسے کہ شعر و شاعری میں بہت آگے ہوتے ہیں اور یہ بچے تہذیب کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی آگے ہوتے ہیں